हाँ जय राम भैया जय राम भैया हाँ बताएं भैया

भैया ये स्वागत है आपका ये हमारे रेस्टोरेंट पर आइए बहुत स्वागत है आपका नहीं नही हमारे वहाँ गाड़ी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी चाहे जो छोटी हो या बड़ी हो या बाइक हो सब उसका जो है उसकी पार्किंग है आराम से लगाइए आराम से भोजन करिए पंखा है कूलर है आराम से हाँ बैठ कर खाना खाइए हाँ

हाँ तो हमको ये बता ये बताइए कित्ते लोग है और क्या क्या खाएंगे हम दाल दाल मखनी है आलू आलू दम है पनीर है शाही पनीर है सोया पनीर है और सुनिए दाल म्अ अरे ए टू जेड अरहर दाल है उड़द कि दाल है जो जो बताएं वो सब हम रेडी करके रख

जी जी जी

आइए आइए जी जी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है कई क कई जी आइए तो करीब कितना टाइम लगेगा आने में ये बत थोड़ा बता दीजिए दो घंटे लग जाएगा अच्छा तो दो घंटे लग जाएगा तो ठीक है आइए आपको फसली चीज खिलाते आजकल जो फसली चीज चल रही है बढ़ियाँ आलू परवल की सब्जी भी खिलाते हैं और थोड़ा आपको अरे प्लेट कुछ नहीं हमारे वहाँ वो सादा भोजन है कोई परेशानी नही लेकिन ये मान लीजिए एक सौ तीस रुपये की पड़ेगी थाल एक सौ तीस रुपये क थाल हमारे वहाँ है और उसमें जो है आपको एक दाल मिलेगी एक सूखी सब्जी मिलेगी और एक गीली सब्जी मिलेगी चावल मिलेगा रोटी और रायता भी मिलेगा बाकी आपने बताया कि थोड़ा अच्छा बनवा दीजिएगा तो हम आपको अच्छा खासा हरी सब्जी बढ़िया आपको खिलवाते हैं ठीक है हाँ और तेवर देसी घी के अच्छा ये बताइए रोटी कौन सी बेसन वाली चलेगी या गेहूँ वाली अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और हाँ तो एक एक रोटी गेहूँ कि भी चल जाएगी औ बाकी बेसन की चल जाएगी हाँ जीरा राइस बनवा देते हैं जीरा राइस जी जी जी जी जी जी पानी पानी ठंडा लेंगे या हल्का ठंडा लेंगे या गर्म पानी जैसा बताएं